दादी मां शिवम जी मम्मा ति ॻाल्हायां पई मूंखे मुंजे पुट जी ॾह ॾींहंनि जी छुट्टी खपे छोजी करे मूंखे मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे त बिलासपुर वञिणो आहे उहो मां सम्झा उओ मां सम्झा थी दादी पर मुंहिंजो पुट खे मां कीअं अकेलो छॾे वञा मुठिंजे भाउ जी शादी आहे त घर जी शादी थी त मूंखे त वञण ज़रूरी आ्हे त ॿार खे कंहिंजे हवाले छॾे वञा त महिरबानी करे जेतिरो थी सघे मूंखे छुट्टी ॾियो ना ॿार जी त कीअं कयूं मुंहिंजी शादी आहे न भाउ जी शा कयां वरी वञण बि ज़रूरी आ्हे घर जी शादी आहे त ऐं बिलासपुर चङो परे आहे त हिक ॾींहुं अचण में थो वञे हिक ॾींहुं वञण में थो वञे त हेतिरा ॾींहं त ॾियो न त पंजनि ॾींहंनि में छा थींदो दादी पाण सम्झो ना तव्हां हिकु ॾींहुं वञण में थो लॻे हिकु ॾींहुं अचण में थो लॻे पियो चारि ॾींहंनि जा हुते फंक्शन थींदा त घटि में घटि तव्हां मूंखे छह ॾींहंनि जी छुट्टी त ॾियो न महिरबानी कयो ना हाणे मां ॾह ॾींहं थी चवां तां छह ॾींहं त ॾियो न हा हा मां हा हा मां सम्झा थी पई मुंहिंजो ॿारु थोरो कमज़ोरु आहे मां हुन जो पूरो ध्यानु ॾींदमि हिन सां गॾु जेके ॿार पढ़ंदा आहिनि हुननि खां वठी करे हिन खे पढ़ाई कराईंदमि ऐं तव्हां बि हिन जी दादी टीचर आहियो त तव्हां बि हिन जो थोरो ध्यानु रखिजो उहा त सम्झां थी पई मुंहिंजो ॿारु ॾाढो कमज़ोर आहे पर हाणे विहाउं आहे त विहाउं ते वञण बि ज़रूरी आहे न छह ॾींहंनि जी छुट्टी ॾियो हुन जी जेका बि पढ़ाई हूंदी न मां हुनखे कराईंदमि ऐं सुठे सां कराईंदमि ॾाढी कोशिश कंदमि की उहो सुठो पढ़ाईअ में थिए कमज़ोर त आहे ई पर मां ध्यानु कंदमि गॾ गॾ तव्हां बि ध्यानु कजोसि हा हा हा मां त माउ आयसि न ध्यानु ॾींदीमांसि त ॿार ते हाणे विहाउं थी वञे हुते बि वठी वेंदी मासि गॾु पढ़ाई कराईंदीमासि हा हा ट्यूशन बि लगराईंदी मासि गॾु किताब बि खणी वेंदमि हुते बि पढ़ाईंदीमासि जेको समय बचयो हाणे विहाउं वारो घरु आहे त वञणु ज़रूरी आ्हे न परे थो आहे न बिलासपुर न त घटि वठांव छुट्टियूं जी जी जी ठीकु आहे ध्यानु कजो तव्हां बि ॿार जो ठीकु हा उहा ॻाल्हि त सही आहे ॿारु मुंहिंजो थोरो कमज़ोर आहे तमामु कमज़ोर आहे ध्यानु कंदमि मां हिनखे जी जी मां कमजोर आहे त हिन करे ट्यूशन बि अची करे लगाईंदी सास ऐं गॾु गॾु मां बि घर में पढ़ाईंदीमासि ऐं हुते बि किताब खणी थी वञासि जीअं हुते पढ़ाई करे ॿार

हा हा हा जी जी मां पूरो ध्यानु रखंदीमासि इन ॻाल्हि जो ख्याल कंदमि कि उओ पढ़ाईअ में सुठो थे ऐं सुठे में सुठो कवर करे वठे जीअं तव्हांखे काई बि शिकायत जो मौको न ॾींदसि तव्हांजी महिरबानी थींदी तव्हां छुट्टी था ॾियो जी जी ठीकु आहे दादी ठीकु आहे ठीकु आहे दादी रखांव थी